جى ہاں مہاراشٹر جيسى بڑى رياستوں كو ٹيكنالوجى كے شعبے كے ساتھ ساتھ مختلف مسائل اور مفاصل كا سامنا كرنا پڑ رہا ہے ٹيكنالوجى کی تيز رفتارى سے جڑى ميں تبديل انسانى كاركردگى كى خرابى اور ماحول كے تاثيرات جيسے مسائل ہو سكتے ہيں اس كے علاوہ ازيں مختلف اقسام كے سبائر حملوں كا خدشہ بھى ٹيكنالوجى كے استعمال كو مشكل بناتا ہے اس كے ساتھ ساتھ ٹيكنالوجى كے استعمال كے نتائج اور مفاصل كا سامنا كرنے كے ليے مناسب قوانين اور تنظيمات كى ضروريت ہوتى ہے تاكہ مثبت فوائد كو بڑھايا جا سكے اور مسائل كو كم كيا جا سكے مہاراشٹر جسيى جگہوں ميں ٹينكالوجى كى ترقى كے ساتھ ساتھ ہميں تربيبى اداروں كو بھى اپنے تعليمى منصوبوں كو تجديد كرنى چاہيے تاكہ وہ طلباء ٹيكنالوجى كى طابع ترين معلومات اور مہاراشٹر كے مختلف شعبوں ميں مہارت سے لبريز كر سكے اس كے علاوہ مہاراشٹر كو بھى ٹيكنالوجى كے منفى حاصل كرنے كے ليے اپنى تجارتى صنعتى اور فراعتى قطاعوں ميں بھى تبديل كرنى ہوتى ہے تاكہ وہ ترين طريفوں سے انتجا اور منافع حاصل كر سكيں